वीस हजार तिनशें पांसश्ट णव लाख एक हजार तिनशें न्यान्नव पांच हजार सातशें अठ्ठ्याण्णव चार हजार दोनशें तीन आठ लाख णव्वद हजार सातशें ब्यासश्ट